फार्स्ताव ओंखाम संनायाव माबा प्रेसार कुखाराव संबा गियो आरो आङो प्रेसाराव संनो रोङा आं प्रेसाराव हाया ओमफ्राय आइया माबा हान्दैयाव संनो होदों आरो आंनो आंखौ हान्दैयाव लासै लासै संबाय खनसे दैया बारा जाबाय ओंखामा मोजाङै जाबाय आरो माइ खोरोग खोरोग माइरङा आरो जायाखै आरो ओंखामा ओमफ्राय आरो संनो संना थाबाय संना थाबाय ओमफ्राय हाबाय आरो ओमफ्राय मैगंआबो फार्ताव आं आलु फाजा बानायदों ओमफ्राय संख्रि बारा जाबाय हालदैबो बारा जाबाय रावबो जानो हायासै बेखौ गारबाय ओमफ्राय दालि मैगं लासै लासै संनो रोंबाय आरो आं दालि फाजा ओमफ्राय लासै लासै ना बेदरखौ संनो हाबाय आरो आइया सोलोंनाय आंखौ बे रोखोम संनांगौ बेदरा ना बेदरा ना ना एवनो हायासै आं सिगाङाव ओमफ्राय लासै लासै मोनसे मोनसे ना नाखौ माबा माबा खालामनानै आइया खिथानानै सोलोंबाय आंखौ ओमफ्राय हाबाय आरो ओमफ्राय मैगंआबो सिगाङाव दालि फाजा बानायनो हाबाय आं ओमफ्राय लाइफोराबो फाजा बानायनो हाबाय ओमफ्राय बेदरफोराबो हाबाय आरो माबा लाब्राबो बानायनो रोङा आं सिगाङाव हायाखैमोन ओमफ्राय लाखै लाखै हाबाय आरो ओमफ्राय बेयाव फैनानै रोंजोब्बाय आरो आं गासैखौबो आइया फोरोंनाय आंखौ बेयाव जा मालिकनि बिमा फोरोंनाय आंखौ बेखौ बेखौ संनांगौ बेखौ बेखौ संनांगौ बेखौ सोलोंबाय आंखौ ना बेदरबो बेखौ सोलोंबाय मोजां मिरामिसबो बेखौ सोलोंबाय मोजां आरो अनला खारैबो संनो रोंबाय आं बेयाव खारै मैगं सिगाङाव जायाखैमोन दा बेयाव बानायनानै दा हारसिं बानायनो होयो आरो माबा मोजांनो बानायो दा गोथाव जायो आरो

ना बेदरबो संनो हायो आरो सिगांनिफ्राय बाहाय खम हायोमोन बेयाव फैनानै गासिखौबो रोंजोब्बाय आरो आङो